सिलाई पर कठिन आ सुविधापूर्ण त सिलाईमे इएह यऽ जे हमरा सभकेँ जमानामे जे छै से अखुनका ई जमाना नहि छियै पहिने जे जमाना रहै ओहि जमानामे कोनो एहन कठिनो रहय जेनाकि स्तर वाला ब्लाउज भए जाए तऽ फेर धीरे धीरे दिमाग जोड़ घटाव करैत फेर ओहो सिलहुँ आ खुब बढ़िआँ सिलहुँ आ साधारण ब्लाउज तऽ तीन तरीकाके होइए एकटा साधारण ब्लाउज आ एकटा होइत रहय बम्बइया कट आ एकटा चोली कट तऽ चोली कट कनि कठिन वाला रहै लेकिन ओहो बहुत बढ़िआँ होअ लागल तऽ आ इ स्तर वाला ब्लाउजके सिलाइओ बहुत आ कनि डबल सिलाई भए गेल त कनि समस्यो रहैत छै लेकिन सभकेँ पार करैत दू पैसा होइत से बहुत बढ़िआँसँ केलहुँ आर अखनो धरि करै छी जे हमर पहिलुका लोक सङ्गी साथी लोकसभ छथि हुनका सभकेँ वएह रहै छनि मनमे जे दादी चाची अहीँ एकटा अपना हाथसँ फेरो बना दिअ फेरो बना दिअ लेकिन अखुनका युगमे जे छै से पीठ पर तऽ चारिए अँगुरके कपड़ा राखल जाइए आ हमरा सभकेँ जे छै से पीठके ब्लाउज बनबै छी तऽ चारि अँगुरी कपड़ा राखै नहि छी अखनमे जे छै डोरी फीता चमकी फुदिया ढ़ेरिक लागैए आ तहिया साधारण ब्लाउज रहै तऽ अखनो बहुत लोक वएह पसंद सिलाईके पसन्द करै छथि